हैलो हां जी मैं न ओह् थुआढ़ी इत्थूं दकान दा नंबर लेआ हा ते तां फोन करै नी मैं एह्दे एह् जेह्ड़े बदाम ते अखरोट दे बारे पुच्छ्ना हां तुसेंगी मैं

बादाम इक दुए होंदे जेह्ड़े टूटदे नी ते अखरोट बी होंदे उ'ऐ न जेह्ड़े टूटदे नी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते काजू ओह् पूरा पूरा जां इ'यां इक होंदा ओह् दो फाड़ होंदा इक इक चार फाड़ बी होंदा अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ मैं फोन करी लैङ हां जी

नेईं अस बाह्र दे नी ऐ ऐ अस इत्थूं दे आं पर इत्थूं जम्मू दे नी आं अस हां हा बस बस उ'ऐ न दुकाना जिल्लै मतियां होई जान ते पता नी न लगदा चीजें दा ते फिर बंदा जित्थुं कुतुं इक अद्धी बारी लेदी होवै चीज ते फिर उ'ऐ होंदा ना

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ मैं जिसलै आंङ ते तुसेंगी फोन करी लैङ ते सनाई नेईं में मैं थोह्ड़ा इस बारी थोह्ड़ा मैं चेक करना ऐ नेईं नेईं यकीन ते पूरा ही ऐ पर किश होर बी दिक्खी लैंङ नी होर बी किश थोह्ड़ा जेहा जि'यां सेब होई गे सुक्के दे मलूक होई गे किश दिक्खी लैंङ हां हां बस बस हां अच्छा अच्छा बस उ'ऐ गल्ल ऐ न कन्नै मैं महां चलो आइयै मैं आपूं दिक्खी लैंङ नी ते होर बी किश थोह्ड़ा बोह्त किश दिक्खी लैंङ चीज कोई शैल कोई होर कुश मलूक मलाक दिक्खी लैंङ इ'यां ते लेई हां जी आ अज्ज आई जाह्गे शामीं उप्पर हां मैं फोन करी लैंङ तुसेंगी हां हां जी हां जी ठीक